हैलो मखीर आहो लेई लैंदे कि'यां किलो लाएदा एह् अच्छा ढाई सौ रपेआ किलो बड़ा मैंह्गा ऐ एह् ते थोह्ड़ा घट्ट लाओ तां लेई लैन्ने आं केह् पता तुसें किन्ना आंह्दे दा पंदरा किलो अच्छा ठीक ऐ भी अस लेई लैगे दस्स किलो पर मखीर शैल होना चाहिदा अच्छा ठीक ऐ भी ब थोह्ड़ा सस्ता लाएओ डेढ़ सौ रपेआ किलो लाएओ ना ते भी अस लेई लैगे दस्स किलो मखीर ओह् किश निं होंदा डेढ़ सौ रपेआ किलो थ्होई जंदा मखीर ते अस पुच्छगे भला ते भी लेई लैगे दस्स किलो मखीर लैना असें अरे तुसें किन्ने दा होर किश बेचेआ बी होना क्या अच्छा तां दो त्रैऽ पीपे कड्ढेआ होना तुसें मखीर एह् ठीक ऐ भी ते एह् ठीक ऐ भी ते असें दस्स किलो लैना साढ़े आस्तै रक्खी ओड़े ते ठीक ऐ भी